साढ़े ग्रांऽ च जेह्के होंदे अगर साढ़ै कोई मरी जा तां साढ़े हिंदू बी रौंदे मुसलमान बी रौंदे जेह्के साढ़े मुसलमान होंदे ओह् ओह्दे मरना हा बाद च उसी दब्बी ओड़दे उं'दे चाली दिन तक करदे जेह्का सोग होंदा ओह् चाली दिन तक ही चलदा मुसलमानें ते जेह्का साढ़े हिंदुएं होंदा ते ओह्दे उसी फूकदे फ्ही दस तेरां दिन तक उं'दे बार शार बी करदे जिसलै बारें च लोक कल्पने ई जंदे इक दुए शा तां थोह्ड़ा उसी इ'यां स्हारा दिंदे के तूं फिकर नी कर चैंता धोखा नी कर इक दुए दी मदद करने आस्तै बी त्यार रौंहदे लोक ओह् जेह्के दस तेरां दिन तक होंदा ओह् उस घरै दे लोक रुट्टी नी बनांदे उं'दे घर फ्ही ग्रांऽ उंदियां कुड़ियां छुड़ियां गै रुट्टी बनांदियां तां उं'दे सोग होंदा तेरां दिन तक ओह् किश शैल कम्म नी करी सकदे ते हून जिसलै मरना हा बाद उं'दी फ्ही जेह्कियां उंदियां जेह्कियां फुल्ल होंदे उंदे ओह् बी किट्ठे करियै घडुए च पांदे घडुए च पांदे फ्ही उ'नें बूह्टै'र टंगुडदे किसै फलदे बूह्टे रखदे फ्ही ओह् जिसलै दस तेरां दिन हा बाद च जिसलै कर्म सर्म होईं जंदा फ्ही उ'नें हरिद्वार लेई जंदे हरिद्वार बी जाइयै उंदियां हड्डियां जेह्के फुल्ल होंदे जिसी डोगरी च डोगरी च फुल्ल आखदे ते इ'यां हड्डियां आखदे ओह् फ्ही उत्थें हरिद्वार रडांदे ओह्दे कन्नै जेह्के उं'दे रिश्तेदार होंदे खास खास रिश्तेदार ही जंदे ते फ्ही उं'दे उत्थे फुल्ल रडांदे फ्ही जेह्का उ'नें दाग बी दिंदा बचारा ओह् ओह् जेह्का दाग दिंदा ओह् बी उं'दा सक्का गै होंदा उं'दा जां उं'दा जागत जागत दिंदा जां पोत्तरु छोत्तरु ओह्दे च गै दित्ता होंदा दाग उ'यै दिंदा बचारा उं'दा बी दुख होंदा अल्लै म्हल्ले लोक बी बड़े दुखै च औंदे इक दुए ने बी फ्ही चार साल फ्ही छे म्हीनें बाद च बारखी होंदी फ्ही अद्धी बारखी होंदी फ्ही पूरी बारखी होंदी फ्ही साल होई गेआ तां पूरी बारखी होंदी उसदा हा बाद च केह् होंदा साला हा बाद च फ्ही चबह्री होंदी फ्ही फ्ही जिसलै चबह्री होईं जंदी फ्ही साला इक बारी सराद करदे बचारे ते जेह्के ओह् लोक होंदे उं'दा अगर उं'दे घर कोई मरी दा होवै तां उंदे घरै दे कम्म बी सारे इक साल लोक गै करियै दिंदे उनें घाह् छाह् किट्ठा करी देना उं'दे फसल बाड़ी सारा किश लोक गै समेटुड़दे फसलें गी बी सालै च उन्ने लोक बड़े मदद करदे इक दुए इ'यां हिंदू मुसलमान बी इ'यां भ्राऽ भ्राऽ बनियै गै रौंहदे ते सारे ई मिलनसार लोक रौंहदे ग्रांऽ च ते इ'यै होंदा बचारें कि दुख जेह्का होंदा ओह् ते उन्दे कन्नै गै रौंह्दा रौह्ना होंदा अवा लेकिन हिम्मत जेह्की होंदी ओह् इक दुए गी हिम्मत दिंदे ते दुखै सुखै च बी उं'दे कन्नै रौंहदे इ'यै इं'दा डोगरा बस